हलो भाई कार सोरूम से बोल रहे हैं धन्य प्रताप सिंह बोल रहा हूँ यही लखनऊ का रहने वाला हूँ आपके पास कार मिल जाएगी दो हजार पंद्रह मॉडल की गाड़ियाँ कौन कौन सी होंगी आपके पास अच्छा डिजायर का क्या रेट होगा वैसे सात लाख की पड़ जाएगी कौन सा मॉडल दे रहे हैं पंद्रह का मॉडल सात लाख रुपये औ भैया माईलेज वाईलेज कैसा है नहीं फिर भी बता दीजिये थोड़ा चलिए उसको छोड़िये कार का कलर कैसा होगा वाइट कलर है बाकी इंश्योरेंस तो होगा नहीं अब नहीं इंश्योरेंस कौन सा है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस या फिर फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है अच्छा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है मतलब गाड़ी किसके नाम है भैया अच्छा और इस इस्कोर्पियो का रेट बता दीजिये थोड़ा अच्छा मॉडल कौन सा रहेगा इस्कोर्पियो का ये गाड़ी सारी यू पी बत्तीस की है या कहीं और की हैं ओ अच्छा नहीं नहीं तो बत्तीस की गाड़ी का ही रेट बताईये आप फिर

अच्छा हाँ इसका रेट में की थोड़ा डिस्काउंट उसकाउंट करके रेट बताईये आप थोड़ा फिर हम आपको मिलते हैं आके आपके सोरूम पर ही मिलते हैं आके डालीगंज में ही शोरूम है आपका चलिए चलिए मैं आपको कॉल करता हूँ फिर ठीक है ओके ओके